ہاں جی میں نے مائیکرو ویو آڈر کرا تھا کافی اچھا اس کا رسپانس رہا ہے اور اس میں لائٹ کا تو خرچہ ہے تھوڑا لیکن ٹائم بہت بچتا ہے اس میں کوئی بھی چیز پانچ سیکینڈ دس سیکینڈ میں جو ہے ہو سکتی ہے گرم ہو سکتی ہے گیس بچتی ہے اس سے اور ٹائم بھی بہت بچتا ہے اچھی چیز ہے کافی اچھی چیز ہے لیکن ان نیگیٹو اس کا یہ ہے کہ اس میں جگہ بہت گرتی ہے کافی بڑا ہے سائیز میں اور لائٹ بھی تھوڑی زیادہ کھپت ہوتی ہے لائٹ کی اور خطرہ بھی ہے تھوڑا لائٹ کی چیز ہے الیکٹرانک میں تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے